उत्तर प्रदेश में अपने बिजनेस और हाँ जैसे हम लोग खेती करते हैं और कुछ कुटीर उद्योग भी कर लेते हैं तो वो अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कृषि में जैसे नई नई दवाइयों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारा प्रदर्शन बढ़िया हो रसायनिक खाद भी देते हैं जैविक खाद भी देते हैं और जो हमारे उत्पाद हों अधिक हों अच्छे हों ओ तो बिजनेस में जैसे मान लीजिए ओ बिल्डिंग मैटीरियल वगैरह की दुकान हम लोग डालते हैं तो जो आडर हमारे यहाँ कश्टमर का आता है उसको समय से पहुँचना और ये सब काम हम लोग करते हैं और जैसे खेती है तो खेती में गेहूँ की खेती में समरसेबुल से पानी भरते हैं हम लोग ओ अभी हम लोगों के यहाँ सोलर पैनल की कोई व्यवस्था नहीं है सुनते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है लेकिन और सिस्टम के वजह से कभी हम लोगों तक पहुँच नहीं पाया है और और जो खेती हम लोग करते हैं जैसे धान गेहूँ चना मटर कि उसमें जो है हम लोग अच्छे वेरायटी के बीज डालते हैं कि अधिक उपज हो और हमारे उत्पाद अच्छे हों जैसे बिजनेस में कोई हार्ड वेयर की दुकान अगर डालते हैं डेट इन्टरप्राइजेज वगैरह की तो उसमें जो है जो भी सामान हम लाऍं अच्छे क्वालिटी के लाऍं और कस्टमर को दें जिससे कि हमारा धंधा पलटे मुख्य पेशा हम लोगों का खेती है खेती में जो है वो बोरिंग के बोरिंग हम लोगों के यहाँ अभी अच्छी बोरिंग नहीं है उसी में जो है बहुत डालकर के समरसेबल उससे जो है बोरिंग हम लोग ऊ उससे पानी से पानी पटाते हैं गेहूँ में और गेहूँ की फसल पैदा करते हैं ओ उसमें दवा वगैरह का भी प्रयोग करते हैं ये जिससे कि हमारी उपज अच्छी हो उत्पाद अच्छे हों ओ बेहतर तरह के बीज हम लोग डालते हैं यही सब हम लोगों का है